ठंडू च अस श्रीनगर जन्ने होन्ने उत्थें मेरी फुफां रौंह्दियां न उत्थें अस सारे जने उत्थें जन्ने होन्ने आं घूमने आस्तै कि बड़ी अच्छियां जगह् न उत्थें बारामूला दिक्खने आह्ली जगह् ऐ बड़ियां अच्छियां जगह् न उत्थें मेरी बुआ रौंह्दी अस सारे जने उत्थें जन्ने होन्ने उत्थें पूड़ियां शूड़ियां बनान्ने पुड़ियां छोल्ले बनाइयै अपने खन्ने होन्ने जन्ने होन्ने अस उत्थें उत्थें अस ठीक लगदा होंदा रौह्ना अस सारे घरै आह्ले जन्ने होन्ने जिन्ने बी हैन अस मम्मी पापा मेरे सारे सस्स सौह्रा मतलब सारे गै जन्ने होन्ने आं अस ओह्दे बाद च अस ठंडू च पत्नीटॉप बी जन्ने होन्ने कि पत्नीटॉप बड़ी अच्छी जगह् दिक्खने आह्ली जगह् ऐ शैल शैल चीज़ां अदूं उत्थें दिक्खने आह्लियां चीज़ां होर बी बड़े लोग आंदे उत्थें घूमने आस्तै मतलब टूरिस्ट जेह्ड़े इक बड़े लोग औंदे होंदे उत्थें अस उत्थें बी जन्ने होन्ने उत्थें मेरी मासी रौंह्दियां न ओह्दे बाद च बी अस मानसर बी जन्ने होन्ने मानसर बी ठीक ऐ मानसर बी बड़े लोक औंदे न बड़ी दुनिया औंदी ऐ इत्थें बाह्र दे लोग बी औंदे न दिक्खने आह्ली चीज़ां न उत्थें बड़ा कुछ दिक्खने आह्ला उत्थें जियां चिड़ियाघर ऐ उत्थें सारा किश मोर न होर बी बड़ा कुछ ऐ उत्थें दिक्खने आस्तै अस उत्थें बी जन्ने होन्ने मानसर बी जन्ने होन्ने ओह्दे बाद च फ्ही नत्थाटॉप ओह् बी दिक्खने आह्ली जगह् नत्थाटॉप बी जन्ने होन्ने अस सारे जन्ने होन्ने आं सारे घरै आह्ले फैमली पूरी जिन्ने बी हैन अस सारे जन्ने होन्ने ठंडू च बड़ियां अच्छियां अच्छियां जगह् न उत्थें दिक्खने आह्लियां होर बी बड़ियां जगह् न ओह्दे बाद च गर्मियें च गर्मियें च अस जियां बरसांत होंदी बरसांत दे मौसम अस कुदै बी नी जाई सकदे जियां एह् घरै आह्ले नेईं स्याने स्याने न ओह् नेईं जाना दिंदे ओह् आखदे नेईं जाना एह् बरसांती पस्सियां पौंदियां होर बगैरा बरखा होंदियां लग्गी दियां तां करियै असें बड़ा स्याने स्याने नेईं आखदे नेईं जाना बच्चें कन्नै जाना होंदा ओह् नेईं जाना दिंदे हैन फ्ही अस इत्थै जियां अस कठुआ चली जन्ने होन्ने जम्मू चली जन्ने होन्ने माता वैश्नो चली जन्ने होन्ने सारे जने इत्थे साढ़ै घरै कोल गै माता ऐ मोह् ऐ माता मोह् ऐ माता ऐ उत्थें चली जन्ने होन्ने होर बी जियां झज्झर कोटली आई झज्झर कोटली बी जन्ने होन्ने गर्मियें च झज्झर कोटली गै उठी कठुआ जां टाईचर चली जन्ने होन्ने अस अग्गें ठंडू च अस ठंडू च अस ताईं बी रौह्न्ने ठंडू च अस कुदै बी नेईं जन्ने ठंडू च तां नेईं जन्ने कि इ'यां बड़ी ठंड होंदी ऐ बच्चे बमार होई जंदे न ठंडू च अस जियां मेरी मासी रौंह्दियां न लुधयानै उं'दे घर चली जन्ने होन्ने आं लुधयानै चली जान्ने होन्ने साढ़ै इत्थें इयां जम्मू कश्मीर च बड़ी गै ठंड ऐ बड़ी ठंड होंदी ऐ फ्ही अस इयां लुधयानै चली जन्ने होन्ने मास्सी हुंदे घर चली जन्ने होन्ने उंदे बाद च सांबा चली जन्ने होन्ने उत्थें मेरियां बूआ रौंह्दियां न उत्थें बी चली जन्ने होन्ने अस उत्थें बी रौहन्ने होन्ने घरै दे सारे जने रैह्न्ने घूमने शूमने गी जन्ने होन्ने उत्थुआं दा गै ठीक असें इयां ठीक लगदा ठंडू च अस श्रीनगर जन्ने गरमी च अस ताईं जन्ने होन्ने जम्मू होई आ जां कठुआ होई गेआ ताईं गै जन्ने अपने रिश्तेदारें दे होर होर बी बड़ियां जगह् न पर नेईं जाना दिंदे घरै आह्ले आखदे नेईं जाना बरसांती कुदै बड़ी बरसांती होंदी बरखा शरखा बड़ियां लग्गी दियां होंदियां तां करियै अस ज्यादा नेईं जन्ने ताईं ताईं अपने गै रिश्तेदारें दे गै जन्ने होन्ने ते अपने खेलने आह्ले हून जम्मू जम्मू जन्ने होन्ने ओह् ते ठीक अपने स्टेडियम ऐ ठीक ऐ दिक्खने आह्ली जगह् न दिक्खने आह्लियां जगह् न इत्थें सारै अस जन्ने होन्ने इत्थें जन्ने होन्ने